आंनाव भिभ' मबाइल दं आं बे मबाइल खौ लाना जोबोद मोजां मोनदों मानोना बेटारि आबो गोबावानो जोरो आरो आंना केमेरा याबो मोजाङानो आं मोजां मोनदों आं बेखौ लानाया बा बोसोरानो जाबाय दिनैसिम जेबो बेटारि बा माबा प्रब्लेम जायाखै आं जोबोद मोजां मोनदों बे मबाइल खौ लानानै